जीअं त खाधो ठाहिण लाइ मां पहिरियों तयारी करे रखंदी आहियां मूंखे हीअं खाधो ठाहिण कोन्ह वणंदो आहे पहिरियां ई सभु शयूं अॻियां ठाहे रखंदी आहियां इनमें वक़्तु जी बचत थींदी आहे जीअं त असांजो सिंधीयुनि खाधो सभिनी खां मशहूरु खाधो हूंदो आहे जीअं त कढ़ी चांवर कढ़ी चांवर ठाहिण लाइ केतिरियूं भाॼियूं खपंदियूं आहिनि जीअं त सूरण गवार कचालू भीअ मेआ टमाटा पटाटा सावा मिर्च सभिनी खां पहिरों हिकु कटोरे में ऑल जीरो वीरो ठाहे रखंदी आहियां ॿियो टमाटा खे टमाटन खे बॉइल करे छिले रखंदी आहियां ॿियो बेसण जेतिरो खपंदो आहे उन माप सां कढी रखंदी आहियां पोइ कुकर खणी खणंदी आहियां पोइ उनमें बेसण भुञी टमाटा विझ विझी टकण रखंदी आहियां पोइ उनमें गवार पटाटा मेआ पकियूं भाॼियूं पहिरों विझंदी आहियां ऐं भिंडियूं तरे विझंदी आहियां ऐं सिङयूं त लास्ट में विझंदी आहियां हिनमें थोरी गिदामड़ी विझंदी आहियां अगरि सभु सामान पहिरों निकितल हूंदो आहे त खाधो जल्द ठहिंदो आहे ऐं सुठो ठहिंदो आहे